टैक्नोलॉजी जे हिन ज़माने में नंढे नंढे धंधे वारा करण खे वाधारे फ़ाइदो थियो आहे छोजो हिन वटि मां तव्हांखे पंहिंजो हिकिड़ो ख़ुदि जो ई ॿुधाए थो की मुंहिंजी हिकु किरयाने जी मुंहिंजी नंढे मुंहिंजी एरिया में नंढी हिकु दुकानु आहे जंहिं में त पहिरीं असां सभ जो कमु असांजो रोकड़ ते ई हलंदो पर जॾहिं खां ई टैक्नोलॉजी जो ज़मानो आहियो आहे जंहिं सां मां मुंहिंजी दुकान में ऑनलाइन पेमेंट जो बि रखे ईअं सुविधा मिले थी माण्हुनि खे जंहिं वटि रोक करिणो हुजे त उहो डायरेक्ट पंहिंजे बैंक अकाउंट खां मतिलबु कहिड़े बि जीअं जी गूगल पे थी वियो या फोन पे थी वियो पेटीएम थी वियो हिन नए नए उपकरण सां उहो पेमेंट करे था सघनि जंहिं खां उन्हनि जो बि टाइम बचे उन्हनि जा रोकड़ बि बचे ऐं को असां बि टाइम बचे ऐं मुंहिंजी दुकान हाणे ख़ाली मुंहिंजे ताईं सीमित न रही आहे जीअं जॾहिं खां ई टैक्नोलॉजी आई आहे तॾहिं खां जीअं फ्लिपकार्ट कहिड़ो उपकरण थी वियो या एमेजॉन जहिड़ो थी वियो हिननि हिननि प्लेटफॉर्मनि ते बि मां पंहिंजी दुकान खे बि रखी वेठो आहियां जीअं ऑनलाइन ग्रॉसरीस थी वियो मोकिलिणु जीअं पोइ ऑनलाइन थी वियो त मुंहिंजी दुकान हुननि ते बि अची वई आहे